میری ایک دِن کی خوراک میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جائے فروٹ کی شکل میں ہو چاہے کھانے کی شکل میں ہو تو میرے ایک دِن کی خوراک میں اگر ناشتے کی بات کی جائے تو اُس میں روٹی سبزی چائے انڈہ دودھ اِس طرح کی تمام چیزیں ہیں اور چنا وغیرہ کچا چنا جو بھگو کر کھایا جاتا ہے اِس طرح کی تمام چیزیں ناشتے میں ہیں اور کھانے کی اگر بات کی جائے چاہے ڈنر کی بات کی جائے یا ظہر کے ٹائم کی بات کی جائے تو ڈنر میں تو سبزیاں چاہے آلو کی سبزی ہو چاہے کدو کی سبزی ہو یا لوکی کی سبزی ہو یا پرور کی سبزی ہو یا بہت ساری سبزیاں اور دال اِس طرح کی تمام چیزیں روٹی چاول سلاد ہوتا ہے اِس طرح کی تمام چیزیں ڈنر میں ہوتی ہے

اگر دِن میں کھانے کی بات کی جائے جو دوپہر کے وقت کھانا ہوتا ہے تو اُس میں تمام چیزیں ہوتی ہیں گوشت ہوتا ہے مٹن کا ہوتا ہے چکن ہو سکتا ہے

بریانی بھی ہو سکتی ہے اور سالن روٹی چاول اور اِس طرح کی تمام چیزیں ہوتی ہے جو ہم کو ملتے ہیں اور کافی اچھے ہوتے ہیں